انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑا رہنا چاہتا ہے ہاں وہ اپنی جڑوں سے اس لئے جڑا رہنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچپن جہاں گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کے اتنے خوشگوار زندگی کے خوشگوار ہوئے ہوتے ہیں وہ جو بچپن میں گزارتا ہے بڑھاپے میں اسے وہی یاد آتے ہیں جو اپنے گاؤں کے وقت میں وہ اپنے جھاڑاں سے اپنے ٹہنیوں پر چڑھ کر آم توڑتا اور کھیتوں میں جا کر اپنے کھلی ہوا میں سانس لیتا اور بیلوں کو چراتا بکریوں کو چراتا اور کتنا بھی ہم انسان امیر ہو جائے کروڑپتی ہو جائے بڑے سے بڑے گھروں میں رہنا رہے مگر اسے اپنے گاؤں اور اپنی جڑوں کی بہت یاد آتی ہے پسند کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑا رہتا ہے اور وہ اپنی جڑوں میں ہی زندگی آخری سانس لینا چاہتا ہے